दादा तव्हां साईं प्रसाद होटल मां था ॻाल्हायो मूंखे मन्चुरियन पिज़ा ऐं नूडल्स खपनि तव्हां घणी देरि में पुॼाए सघंदव ऐं इहे अधु कलाक में पुॼाए सघंदव छाकाणि त मूंखे अधु कलाक में ॿाहिरि वञिणो आहे ऐं इहा अधु कलाक में पुॼाए सघो त मूंखे पोइ अघु बि ॿुधाए छॾिजो